ल्हान आसतना ल्हानपणांत कांय वेगवेगळे खेळ खेयटालें घरांतले खेळ आनी भायलेय बी खेळ घरांतले खेळ जावन आसा लुडो इस्पिकांनी चेस सापसिडी कॅरम तर लुडो जो आसा तो चार कलराचे जे पीन अशें आसता खेळपाचे आनीक गडगडो आसता तो चार ते लुडो कशें बॉक्स आसता तें बॉक्सांनी चारय ते दवरप आनीक लुडो जे गड्डो आसता तो गडगडो हालोवप आनी जेन्ना स स पडटात तेन्ना सो पडटा तेन्ना तें घर म्हणोन आसता त्या घरांतल्यान भायर भायर हाडप आनी जशें तुका जितले आतां समज पांच पडले जाल्यार पांच नंबराचेर हाडप अशें तरेन खेळप इस्पिकांनी इस्पिकांनी वेगळेवेगळे खेळ आसा जशे भुर्रांनी मागीर मेंडी कोट मेंडी म्हळ्यार धा जो आसा तो मेंडी आसताली मागीर पयश्यांनी जोडयांनी डोंकी मंकी वेगळेवेगळे खेळ खेयटालीं तशेंच चेस चेस ही गेम खेळ्ळ्यार आमची बुद्दी वाडटा बुद्दीक चालना येता बुद्दी तपासता आनीक ती एक जी खेळ आसा जितूंतल्यान आमी विचार करून खेळपा शकता जितून आमकां खूब तराचे अशें खेळ पोळोपाक मेयटा राजा राणी घोडो हत्ती अशें तितूंत त्या खेळाक आसतात खुबशे भुरगे जे आसा जे चेस क्लासीक वयता बरें बरें गेम्यो चेसाच्यो कंपिटीशन आसता तशी सापसिडी सापसिडी ही गेम एक सापसिडी अशें नांव दिलां कारण तातूंत अशी एक सिडी आसता आनी साप आसता आनी एक नंबर आसता जशें तूं गडगडो हालयता तसो पांच पडले जाल्यार पांचाचेर व्हरून दवरप आनीक जेन्ना तुका सांपांचो समज खायलें जाल्यार तूं सोमतेंच पोरतून येता सकल आनी सिडी म्हणल्यार तुका वयर चडपाक मेयटा तशेंच कॅरम कॅरम हें पयश्यांनी खेळपाक मेयटा आनी बेश्टे लेगीत खेळपाक मेयटा कॅरमाक तीन तराचे गुळे आसता एक धवो एक काळो आनी एक तांबडो तांबडो जो आसता तो पन्नास गुणाचो आसता जो राजा म्हणटात धवो जो आसता ताका वीस गुणाचो आसता आनी काळो जो आसता तो धा गुणाचो आसता जशें तूं त्या गोल आसता त्या गोलांत जर तूं कॅरमाची गुळी मारता जाल्यार तुजे पयशे अशें धा वीस तीस कितले जाता ते पयशे मेजून ती गेम जी आसा ती जिकता तशेंच भितरलें लेगीत खेळ आसा ते म्हणल्यार रिंग रिंगां भायले जे खेळ आसात ते म्हणल्यार रिंगांनी बेटमिंटन लिपच्यांनी लगोरी डंगर का पानी धरच्यांनी मागीर गड्ड्यांनी कट्ट्यांनी अशें वेगळे वेगळे खेळ खेयटालीं तर रिंगांनी जे आसा रिंगांनी खेळाक कांय नेम आसात की दोन पंगड करप एक पंगडांत सात आनी दुसऱ्याय बी पंगडांत कितलेय मनीस आसपाक जाय जे पयल्या पंगडांत आसा तितले तशेच रिंग जेन्ना मारता दुसऱ्याक पंगडाक मारता ज्या पंगडान तें रिंग धरलें आनी दुसऱ्या पंगडाचे एक खंयच्याय एका मनशाक तें रिंग परतून लागलें जाल्यार तो आवट जाता आवट जाता तशेंच बॅटमिंटन जें आसा जें मदीं एक नॅट आसता आनी बॅटमिंटन हें दोगूच मनशा भितर खेळपाक मेयटा एक ह्या पंगडाक आनी दुसरो त्या पंगडांत जेन्ना बॅटमिंटन एक बॅटांतल्यान जें रॅकेंटांतल्यान फूल जें पांक आसता तें मारतात तें दुसऱ्या दुसऱ्यानय बी मारप मदीं पडलें जाल्यार तें परतून गेम स्टार्ट जाता खुबशे आतां लोक बॅटमिंटन ही गेम खेयटात धरच्यांनी धरच्यांनी म्हणल्यार धांवून खेळप जी धांवल्या म्हणटगीर ती जो मनीस कोण धां एक धांवपी आसता आनी एक धरपी आसता जो धांवता तो धांवता तेन्ना धरपी आसता तो तेका धरता समज जर तेका धरलें जाल्या तो आवट जाता तशेंच लिपच्यांनी लिपच्यांनी हो खेळ एक दोनूय मनशांनी भितर आसना तर एक पांच स मनशां भितर तरी तो आसलो जाल्यार तो मजेचो जाता तितूंतल्यान खूब मजा येता आमकां इंटरेस्ट जो आसा तो वाडटा म्हणल्यार एक सगलीं स जाणां पांच जाणां आसलीं जाल्यार चार जाणां लिपता आनी एक जाणां सोदता वेगळ्यावेगळ्या जाग्यांनी लिपप आनी तो नंबर म्हणप एक ते पन्नास मागीर तेंकां धरपाक लिपलां तेंकां सोदपाक वसप मागीर सोदल्या उपरांत टिपो म्हणप आनी अशा तरेन ती गेम जाता तशेंच डोंगर का पानी डोंगर का पानी म्हणल्यार उडक्यो मारप मुखार उडकी मारल्यार डोंगर आनी फाटल्यान उडकी मारल्यार पानी जेन्ना मुखारलो एक मनीस आसता तो उबो रावता आनी उरलेले जे भुरगे आसता ते वळीन रावता डोंगर म्हणल्यार फाटल्यान वसप आनी पानी म्हणल्यार मुखार येवप समज जर पानी म्हणलें आनी फाटल्यान गेले जाल्यार ती गेम आवट जाता तशेंच गड्ड्यांनी गड्ड्यांनी म्हणल्यार अशें गोल एक करप आनी जे गड्डे मेयटात अशे गोल शे बॉल अशें मेयटा मातयेचे सिमिटाचे कसले तरी ते आपल्या बोटांनी अशें करून पयस मारप आनी जे गड्डे एक व्हडलो गड्डो आसा त्या गड्ड्या जर ते पावले जाल्यार जिकता तशेंच आमी कट्ट्यांनी खेयटा कट्ट्यो पांच स कट्ट्यो ज्यो आसा त्यो अश्यो एकामेकाच्या वयर दवरप आनी तेजेर बॉल मारप आनी धांवप अशा तरेन भायल्यान भितरले खेळ जे आसा जे आमी ल्हानपणांत खूब तरेन खेळ्ळा तितूंतल्यान आमचो टायम जो आसा आमचो वेळ जो आसा तो बरें तरेन गेला आमची इश्टागती भितर बरें एकामेका कडेन कशें वागप एकामेका कडेन कशें समजून घेवप लिडरशीप कशी वाडटा एकामेका बरोबर कशा तरेन वागप तशेंच खेळप हें आमच्या भितर निर्माण जालां